फैमिली बिच्च जनानी दा बंदे दा बड़ा बड्डा रोल होंदा बंदा जेह्ड़ा न ओह् बाह्र जाइयै कम्म करियै सौ मैह्नत मजदूरी करियै पैसे कमांदा फ्ही ओह् घर दे घर बी चलांदा ऐ ते फ्ही घर दे सारे बच्चें गी ओह् करदा ऐ बच्चें गी पढ़ांदा ऐ सौ बंदा ओह् करदा ऐ कम्म करदा ते जि'यां गै मेरे मेरे मम्मी पापा होई गे मेरी मम्मी बी अपने बड़ी मेह्नत कीती दी ऐ मेरे पापा हे ओह् ध्याड़ी लांदे हे मजदूरी करदे हे फ्ही घर दा सर्कल चलांदे हे ते मम्मी बेचारी हे ते मम्मी बी बड़ा ओह् करदे हे कम्म करदे हे मम्मी उ'नें डंगर बी रक्खे दे हे मेहीं रक्खी दियां हियां गवां रक्खी दियां हियां उ'नेंगी बी ओह् करदे हे दिखदे हे डंगरेें आह्ला बी करदे हे मेहीं चौंदे हे गवां चौंदे हे घाह् आह्नदे हे ते कन्नै एह् निं ऐ कि मम्मी गै करदेे ओह्दे कन्नै डैडी बी बड़ा कम्म करदे हे मेरे ते ओह् बी मम्मी कन्नै पूरी मदद करांदे हे ते साढ़े अस गरीब गरीब हे ते मेरे मम्मी डैडी जानि असेंगी बड़ा मुश्कल कन्नै पाले दा मतलब कि इक इक पैहा पैसा कट्ठा करियै उ'नें गै डैडी ने मेह्नत करनी इक इक पैसा करना असें पढ़ाया लखाया बड्डे कीता हा साढ़े सारियां ख्वाहिशां पूरियां कीतियां असें जो बी मूहां कड्ढेआ होग मेरी मम्मी ने डैडी ने सारा किश पूरा कीता ऐ हून ना हून अस बी बड्डे होई गेदे ते साढ़े अस आपें हून असेंगी पता चला दा कि इक बंदे दा केह् रोल होंदा फैमिली बिच्च फैमिली बिच्च ते ओह् ऐ बंदे मेरे हसबं मेरे पति न ओह् बी बड़ा ओह् करदे न कम्म सवेरे जंदे न रातीं औंदे ध्याड़ी लांदे ओह् बी दकान उप्पर जंदे उत्थें बी बच्चें गी दिक्खना मेरे खर्चे पूरे करने बच्चें दे कन्नै बच्चें गी पढ़ाना ओह् करना बच्चे गौरमेंट स्कूल पाए दे भामें पर फ्ही बी थोह्ड़ा कापी कताब जो बी पैंसिल बच्चें दा किन्ना खर्चा होंदा सारा ओह् गै करा दे ते में ते में ते घर दा कम्म करनी ऐ में रुट्टी बनान्नी आं होर जो बी ऐ अस जाई कट्ठे रौह्न्ने आं सारे कट्ठे रौह्न्ने आं ते किश कम्म मेरी जठानी करदी किश मेरी सस्स करदी कुछ में करनी ऐ ते सारे इ'यां मिली जुलियै कम्म करदे न होर मेरे मरहाज जेह्ड़े ते ओह् बी मेरे कन्नै बड़ी मदद करांदे न ते घर बी कम्म करांदे बाह्र बी करदे बच्चे न बच्चे बी करांदे थोह्ड़ा बच्चें गी टाईम निं लगदा बच्चे ने सवेरे स्कूल जाना होंदा बच्चे ओह् करदे ते सारा कम्म करने होन्ने न पैह्लें बंदा पैह्लें पैह्लें हे लोक कन्नै पैह्लें मेरे ओह् करदे हे बड़े गरीब हे होंदे हे ते पैह्लें डंगर रक्खी रक्खियै गजारे कुसलै ओह् कन्नै दुद्ध बेचने दुद्ध बेचियै जो पैसे औने ओह् बच्चें दी फीस देनी गजारे कन्नै बड़े मुश्कल कन्नै गजारे गजारा होंदा हा ते हून तां हून घरै दे लोकें इन्नी मेह्नत बी करना पौंदी ऐ लोक सारे अपने मजे कन्नै हर इक चीज़ दी मशीन आई गेदी ऐ ओह्दा ज्यादा ओह्दा इस्तेमाल करदे न ते ओह् निं ऐ ते ओह् ऐ पैह्ले पैह्ले लोक ओह् कर ओह् करदे हे हत्थें कन्नै गै घाह् कट्टदे हे अज्जकल ओह् बी मशीनां आई गेदियां ओह्दे कन्नै मशीनें कन्नै करने मशीन ओह् करने होन्ने मशीनें कन्नै करदे हे पैह्लें पैह्लें सारे हत्थें कन्नै सारे जिन्ने बी कम्म होंदे हे हत्थें कन्नै करदे हे ते बंदा ते बंदा बाह्र जंदा सवेरे जंदा शामी होंदा जनानी बी बड़े अच्छे अच्छियां ओह् घर बिच्च रेहियै रुट्टी बनानी बड़ा कम्म होंदा जनानी दा बी बड़ा कम्म होंदा जनानी जेह्ड़ी ऐ तां ओह् पूरे घर गी सम्हालदी ऐ मेरी सस्स न उ'नें बी ओह् बी बड़ा कम्म बिच्च हत्थ बटांह्दे न ओह् बी बड़ा कम्म करदे न साढ़े कन्नै मिली जुलियै अस मेरी जठानी बी बड़ा कम्म करदे में बी बड़ा कम्म करनी ते साढ़ा ओह्दे कन्नै गै साढ़ा सर्कल चलदा ऐ होर फैमिली बिच्च होर मेरे मरहाज न जेह्ड़े ओह् करदे दकान करदे न ते दकानै कन्नै कन्नै होर बी कोई कम्म जेह्ड़ा बी ऐ की के करदे घर बी करदे बाह्र होर कम्म बी करदे ते जि'यां कि साढ़े बच्चें दी शैल परवरिश होई जा साढ़े बच्चे शैल पढ़ी पढ़ी लिखी जाना ते ओह् करने होन्ने बच्चें गी शैल ओह् होई गेआ शैल पढ़ी जाए कि कल गी साढ़ा बी कोई दिन अच्छा आई जा असें इना मेह्नत कीती दी कि साढ़ी बी बच्चे ओह् करन सफल होई जान